हैलो मां कीर्ती केवलानी थी ॻाल्हायां छा तव्हां डिंपल केवलानी था ॻाल्हायो मां हाणे बैंक मां रिटायर थी आहियां त मूंखे हुतां जाम पेसा मिलिया आहिनि त मूंखे इन पेसनि खे कीअं त करणो आहे ऐं मां ॿुधो आहे की तव्हां हिन जे बारे में ॿुधाईंदा आहियो हूं त तव्हां हिनजे बारे में कुझु ॿुधाइ था सघो तव्हांजे हिसाब सां छा करण सही रहंदो बसि छह सत टका इहे त ॾाढा घटि आहिनि अच्छा त तव्हां मूंखे इन शेयर मार्किट जे बारे में कुझु सम्झाइ सघो था मां सिर्फ़ हीअं ॿुधी त मां हाणे रिटायर थी आहियां तव्हां ई मुखे बसि शेयर मार्किट जे बारे में कुझु ॿुधायो त अगरि इन मां मूंखे फ़ाइदो न थिए त मां पोइ इनमें ई छो विझा पंहिंजा पैसा तव्हां हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि ॿुधो हाणे मुंहिंजो पुटु बैंक में लॻो आहे पर उहो पेंशन में न लॻो आहे जंहिंकॾहिं जे रिटायर थो थिए त हुनजी लाइ छा छा सुठी स्कीम हूंदी उहो ॿुधायो उहो उहो उन लाइ के किथे पेसो पंहिंजो भरे थो सघे तव्हांखे इन सभिनि जी जानकारी ॿुधाइण लाइ ॾाढो धन्यवादु अथव मां इन सभिनि जे बारे में तव्हांखे सोचे करे ॿुधाईंदसि